सच कहु तऽ हमरा कोनो वाद्य यंत्र नहि बजबयलऽ आबैत छै लेकिन हम जहन कोरोना भेल रहय तऽ ओहिमे प्रयास कयले रही कि बाँसुरी हम बजा सकी लेकिन नहि सिख पयलियै समयके अभावके वजहसँ लेकिन हमरा जादातर बाँसुरीके जे सुर होयत छै आओर अहाँकऽ जे गिटार जे होयत छै ओकर जे धुन होयत छै ओ बहुत ही नीक लागैत छै तऽ हम कभी कभी कोशिश करैत छी अगर हमरा हाथ गिटार लागय छै तऽ बजबयके कोशिश करैत छी धुन निकालयके कोशिश करैत छी लेकिन हँ हालाँकि ओ तऽ प्रोफेसनली ओकरा लिए ट्रेनिंग लिअ पड़ैत छै तहने ओ बजा सकैत छै नीक लेकिन ओ नहि बाजैत छै जेना बाँसुरी हम कभी कभी बहुत हम सिखलियै रहय एक दुटा स्टेप कोरोनाके समय ओकर बाद फेर अभ्यास छुटि गेलय तऽ जेनाकि ओ भी आब भुलि गेलियै हँ